रनिंग रनिंग रनिंग रनिंग साढ़ी जिन्दगी च बड़ा बड्डा इंपैक्ट रखदी ऐ ठीक ऐ रनिंग रनिंग करने रनिंग ते अज्ज कल मैकसिमम युवा लोग जेह्ड़े ऐ सारे बड़े बड़े करदे रनिंग इक ते सवेरै ते सारें कोला फायदेमंंद रनिंग होंदी सवेरे दी क्योंकि सवेरै जेह्ड़ा मोसम होंदा ओह् बड़ा कैंट तरीके दा होंदा ठीक ऐ मोसम ते इक बड़ा शैल होना उप्परा दा जेह्ड़ा सवेरे आह्ली हवा होंदी ओह् साढ़े फेफड़े ताईं बड़ी शैल होंदी साढ़े ब्लड ताईं बड़ी शैल होंदी ठीक ऐ जेह्दा बज़ह् कन्नै साढ़ी ग्रोथ बड़ी कैंट होंदी इक ते साढ़े रनिंग करने दे साढ़ी बाड्डी हैल्थ बी मैचोर होंदी स्ट्रैचिंग मसल साढ़ी बॉड्डी दे स्ट्रैच होंदे अज्ज कल दे टाइम च जिन्ने बी जेह्ड़े साढ़े युवा लोग न ओह् सारे जादा कोला जादा जेह्ड़े बेरोज़गार लोग न ओह् सारे जादा डिफैंस च जाने दी त्यारी करदे ते डिफैंस च सानूं पता दे ऐ सारें कोला मैंडेट्री चीज़ होंदी रनिंग अज्ज कल दे लोग ऐ ओह् रनिंग करने च कदें पिच्छें निं हटदे क्योंकि फिजिकल ते होंदा गै निं ऐ कंपलीट कुसै कोला कि जे रनिंग ते होंदी गै होंदी ऐ हर इक फिज़िकल च ते एह्दे करियै ओह् फिजिकल च रनिंग करने दे कन्नै गै बड़ा ओह् करदे ट्राई करदे ठीक ऐ रनिंग साढ़ी रनिंग साढ़े हर इक हैल्थ उप्पर मैंटल हैल्थ उप्पर फिर जेह्ड़ी बॉड्डी च कि बाड्डी पास्चर गी बड़ा मेनटेन करदी जेह्ड़ी मैंन्टल हैल्थ जेह्ड़ी साढ़ी रनिंग दी जेह्ड़ी साढ़ी मैन्टल हैल्थ जिसलै रनिंग करने होन्ने अस ठीक ऐ जेह्ड़ी जवेरे दी साढ़ी जिसलै सवेरै रनिंग करनी जेह्ड़े साढ़ै कन्नै रन्नर जेह्ड़े गेदे होने उं'दी ओह् अपने अपने बिचार देने भला किस स्हाबें दी किस टाइप दी रनिंग करनी होंदी कि'यां कि'यां रनिंग करनी केह्ड़े स्हाबा दी रनिंग करनी केह् करना मता स्टैमना बनाने आस्तै केह् करना केह् कुछ करना इ'यां गै सानूं नमीं नमीं चीज़ें दा ज्ञान होंदा ठीक ऐ मैंटल हैल्थ बधदी रनिंग करने कन्नै जेह्ड़े साढ़े दमाका तक शुद्ध हवा बी पुज्जदी ऐ जेह्दे बजह् कन्नै केह् होंदा कि हैल्थ जेह्ड़ी मैंटल हैल्थ होंदी ओह् बड़े अच्छे तरीके कन्नै बूस्ट होंदी ठीक ऐ ते दूआ जेह्ड़ी साढ़ी रनिंग होंदी साढ़ी जेह्ड़ी लत्तें पर बड़ा इंपैक्ट पांदी ऐ ते नुहाड़े ने लत्तां बड़ियां स्ट्रांग होंदियां न जिसलै बंदा रनिंग करन जांदा जिसलै नमां नमां रन्नर होंदा इक जेह्ड़ा मतलब कि जिसलै बंदा नमीं नमीं रनिंग स्टार्ट करदा नमीं नमीं रनिंग स्टार्ट करदा ते ओह् आखदा कि हां जिसलै ओह् नमें नमें चक्कर लाना स्टार्ट करदा रनिंग करना स्टार्ट करदा उसी बड़ा साह् चढ़दा बड़ा गै जादा साह् चढ़दा कि जेह्दे जेह्दे चक्करें च ओह् रनिंग ओह् कदें कदें रनिंग करना छड्डी ओड़दा इस गल्ला बड्डा कम्म होंदा जिस कम्म गी तुस करन लग्गे दे ओ ओह् करना ओह् कदें कदें निं छड्डना जेह्दी बज़ह् नै केह् होंदा कि इक ते ओह्दा टाईम वेस्ट होंदा ठीक ऐ दूआ ओह्दी बॉड्डी पर एह्दा पुट्ठा ई असर होंदा कोई इक ते रनिंग करन जाना इन्नी कैलरीस वेस्ट करनियां असें अपनियां जिस बज़ह् कन्नै केह् होना कैलरी ते वेस्ट कीती में तोआनू गेन कक्ख निं होएआ ठीक ऐ अगर तुस प्रापर वे पर रनिंग करगे हर इक दिन रनिंग करन जाह्गेओ तोआढ़ा स्टैमना इनक्रीज़ होना जेह्दी बज़ह् कन्नै केह् होना कि थोआढ़ी इन्यूनटी जेह्ड़ी होंदी इम्यून सिस्टम होंदा साढ़े ढिड्डै च जेह्ड़ा साढ़े मतलब कि जेह्ड़ी बी बमारियां उं'दे कन्नै लड़ने च फायदेमंद होंदा ओह् बी गुड पास्चर च होना ओह् ते ठीक होई होई गेआ ओह्दे नै इक चीज़ होर होनी कि बॉड्डी पोआइशचर बी साढ़ा ठीक होना एह्दे नै बॉड्डी स्ट्रैंथ बधनी सब किश ते रनिंग दे बाद ऐक्सर्साईज़ दा करना बड़ा जरूरी ऐ जेह्दे कन्नै केह् होंदा कि रनिंग स्ट्रैंथ बधांदा एह् साढ़ी ठीक ऐ जेह्ड़ा साढ़ा स्टैमना होंदा साह लैने दी जेह्ड़ी प्रक्रिया होंदी इसी बड़ी तेज़ करदा एह् रनिंग ते रनिंग साढ़े शरीर आस्तै बिलकुल ठीक ऐ जेह्ड़ा रन्नर होंदा हमेशा दिक्खेओ कदें बमार निं पौंदा कदें कोई बॉड्डी हैल्थ इशूस निं होंदे होंदे बी ते होंदे बी ते उसी तां होंदे तां कि जेल्लै अगर प्रापर वार्मअप करियै रनिंग नेईं करै तां कोई क्रैंप क्रूंप आई जंदे तां सब कुछ आई जंदे सब कुछ पेई जंदे ठीक ऐ पर कक्ख निं होंदा बद्ध कोला बद्ध उ'नेंगी पर बद्ध कोला बद्ध कक्ख होर निं होंदा उ'नेंगी मगर जेह्ड़ी सारे कोला रनिंग करने कोला इक चीज़ पैह्लें एह् होंदी कि सारें कोला पैह्लें स्ट्रैचिंग करो वार्मअप करो फिर जाइयै अपनी रनिंग स्टार्ट करो बगैर स्ट्रैचिंग कीते दे वार्मअप कीते दे अगर रनिंग स्टार्ट कीती ते एह्दे नै केह् होंदा कि क्रैंप आने दे बड़े जादा चांस होंदे क्रैंप आई गे मसल मसल खिसकने ते बगैरा सारा कुछ बड़ा बड़ा ई प्राब्लम होंदी कि जेह्दे कन्नै कि सानूं अग्गें अग्गें पता लगदा कि उसलै निं पता लगदा कि बाद च जिसलै बाद च पुज्जी जंदा निं बंदा उसलै लगदा पता ठीक ऐ ते रनिंग रनिंग कीते दे गै बड़ा बड़ा मतलब इक रनिंग दा बड़ा मज़ा बी बड़ा आंदा कुछ शैल फील आंदा रनिंग करने दा रनिंग करदे करदे जिसलै बंदा रनिंग ते बॉड्डी फाई रनिंग करने कन्नै बॉड्डी ते साढ़ा मैंटल स्ट्रैंथ ते बाड्डी स्ट्रैंथ ते होनी गै होनी बधनी ते बधनी कन्नै कन्नै साढ़ा जेह्ड़ा माईंड ऐ ना ओह् बी स्हेई तरीके नाल चलना अजें अद्धें लोग केह् करदे कि जियां रनिंग होई रन्नरस होंदे जेह्ड़े अज्ज कल अज्ज कल दे रन्नरस केह् करदे कि पसटिरियड़स बगैरा खाइयै अपनी जेह्ड़ी रनिं ग ऐ ऐफीसेंसी बधाइयै फ्ही नठदे फिर एह्दे नै केह् होंदा कि उं'दा कोई कम्म ढंग दा निं होंदा इं'दा कोई कम्म चंगा ढंग दा निं होंदा इं'दा जानि कि ऐफिशैंसी है निं बधदी इं'दी छड़ा मतलब नशे करियै रनिंग करने दा कोई फैदा निं ऐ अपने शरीर आस्तै गै डिफैक्ट ऐ में बड़े रन्नर दिक्खे में में इक स्टेट खेढी दी अट्ठ सौ मीटर रनिंग दे बिच्च जेह्दे बिच्च में अप्पूं दिक्खे दा कि जेह्ड़ा मेरा जेह्ड़ा मेरे कन्नै जेह्ड़ा मेरा बिच्च मेरा मेरे कन्नै जेह्ड़ा मतलब कि में कठुऐ डिस्टिक दा जेह्ड़ा कुलगाम डिस्टिक दा इक बंदा हा कुलगाम डिस्टिक दा बंदा हा ओह् सटिरिड़स लै दा हा ठीक ऐ ते ओह् फाईनल बी जित्तेआ सटिरियड़स लैते मगर जिसलै ओह्दा बाद च डोप टैस्ट होएआ ते ओह् पाज़िटिब आई गेआ ते उसी कक्ख निं थ्होएआ ठीक ऐ ते सब कुछ डलीट होई गेआ सब कुछ कोई जेह्ड़ा फस्ट आए दा हा ओह् कुसै गी होर थ्होई गेआ इसी बैन लग्गी गेआ उप्परा ते इक ते उसी बैन लग्गेआ ओह्दा कैरियर तबाह् होई गेआ दूआ दूआ अपने बॉड्डी गी उन्नै ओह् कीता इन्नी मैह्नत करियै बी अगर सटिरियड़स खाइयै देना ते केह् फैदा होएआ इन्नी इन्नी मैह्नत करियै बी सटिरियड़स खाइयै बी ओह् करना रनिंग करनी ते केह् फैदा फिर कक्ख फैदा निं ऐ अपनी बॉड्डी गी ते डिफैक्ट करना गै करना में रनिंग आस्तै एह् निं आक्खना कि कंपिटिटिब बास्तै कुछ बी जियां आर्मी आह्ले रनिंग साढ़े अपने बॉड्डी पाओआस्चर गी ठीक रक्खने ताईं बड़ी मैह्नत करदे अज्ज कल दे जेह्ड़े तुस दिक्खी गै लाओ जियां मैक्सिमम बंदे जियां साढ़े बॉलीबुड स्टार गै लाई लैओ ओह् बी सवेरै रनिंग दे उप्पर गै जंदे बड़े ध्यान दिंदे रनिंग दे उप्पर रनिंग करनी ओह् करना बो करना रनिंग उप्पर बड़ा ओह् करदे रनिंग करने कन्नै ते थुआनूं पता ते ऐ इक साढ़ा बॉड्डी बी बड़ा इक ते लत्तां बड़ियां कमज़ोर लत्तां लत्तां बी स्ट्रैंथ बड़ी बधनी लत्त दियां सब कुछ कम्म बड़े अच्छे तरीके नाल होना रनिंग करने कन्नै ते बड़ा बड़ा गै जादा मज़ा होंदा रनिंग करने दे में ते आक्खा ना अपने बारे च गल्ल सनानां तोआनू में बी हून त्यारी करा ना ओह्दी आर्मी दी आर्मी दी करने कन्नै केह् चक्कर ऐ कि रनिंग ते तोआनू पता ऐ मैनडेट्री ऐ पैह्लें रनिंग नेईं करदा हा कि में पैह्लें रनिंग नेईं करदा हा मिगी पता हा रनिंग फायदेमंद नेईं ऐ में सोचदा हा कक्ख निं ऐ में हून रनिंग कीती ते मिगी पता ऐ मेरी लत्तें गी किन्नी जान आदी केह् हिसाब होऐ दा किस हिसाबे दा माइंड चला दा केह् नेईं ऐक्सरसाइज दे बारे च पता लग्गा दा नमें नमें अपने अपने स्ट्रैंथ दा पता ते सब कुछ होआ दा इ'यै होंदा कि रनिंग करने कन्नै बॉड्डी दा सारें कोला सारें कोला दा माइंड ते बॉड्डी ते बधदी गै बधदी कन्नै नमीं नमीं चीज़ें दा पता लगदा ग्यान बी होंदा बंदे गी भला केह् कीता केह् नेईं केह् कुछ इ'यै चक्कर ऐ कि बंदे गी बंदे सारें कोला बंदे बिज़नस जेह्ड़े होंदे ओह् लोके केह् करदे कि बगैरा वार्मअप स्ट्रैचिंग कीते बगैरा गै चली जंदे रनिं करन जेह्दे कन्नै केह् होंदा कि जिसलै रनिंग करदे साह् ते चढ़दा गै चढ़दा उनेंगी ते इक ते क्रैंप आई जंदे मसल क्रैंप होई गेआ कदें पैर अड़की जंदा कदें किश होई जंदा इयै आक्खनां कि नमें बिगेनेर आस्तै सारें कोला मैंडट्री चीज़ आक्खना कि इ'नेंगी केह् करना चाहिदा कि रनिंग करने कोला पैह्लें अपने रनिंग करने कोला पैह्ले अपना ओह् करना चाहिदा इ'नें सारें गी वार्मअप प्रापर वार्मअप ते रनिंग करनी जाइयै थुआनू पता ते ऐ कम्म खराब होई जंदा सारा ते जेह्दे कन्नै इं'दा केह् पता आर्गन डिफैक्ट होई जा लत्तें डिफैक्ट होई जा ते कदें कदें हड्डी मुड़कने दा बी चांस होंदा पैर पूर मुड़की जा हड्डी हुड्डी फ्रैक्चर होई जा ते फ्ही केह् फैदा रनिंग बी गेई ते ओह् बी गेआ बॉड्डी बी अपनी इस लेई रनिंग स्टार्ट करनी होऐ ते सारें कोला पैह्लें प्रापर ओह्दे बारे च पता होेना चाहिदा कि कि'यां किस हिसाबै दा केह् करना पैह्लें पैह्लें केह् करना चाहिदा कि स्टैचिंग करनी चाहिदी बगैरा बगैरा केह् नेईं केह् कुछ करना चाहिदा केह् मैंडेट्री चीज़ां च रनिंग करने आस्तै केह् कुछ ऐ केह् नेईं ऐ सब कुछ अपना अपना पता होना चाहिदा कि केह् करना रनिंग करने आस्तै केह् करना चाहिदा ते इ'यै होंदा फिर थुआनू पता ते ऐ जियां साढ़े किन्ने हैल्थ बगैरा किन्ने किन्नी स्ट्रैंथ बधांदी रनिं ग साढ़ी रनिंग करने फिर में इ'यै सनानां कि रनिंग साढ़े शरीर आस्तै बड़ा कैंट ऐ जादै कोला जादै में इ'यै सनानां चाह्न्नां कि रनिंग करो ते अपनी हैल्थ गी साउंड बॉड्डी जेह्ड़ी बी ऐ बॉड्डी पाओस्चर लैग्ग स्ट्रैंथ सारी अपनी कपैस्टी बधाओ अपनी जेह्दे बजह् कन्नै साढ़ियां लत्तां बी स्ट्रांग लत्तें गी बी बड़ी ताकत आनी लत्तें गी ते साढ़े माइंड बी फ्रैश रेही जाना ते नमें नमें तरीके दे बारे च सोचना कुछ कुछ बस में इ'यै आक्खना रनिंग साढ़े शरीर आस्तै बड़ा गै बैस्ट ऐ एह्दे कन्नै करने दा अलग ही मज़ा आंदा ते कन्नै दूए दूए गी समझाने गी बी बड़ा मज़ा आंदा